द्वारकाबायबू नारायण शेणवी गोडे विट्टल विनायक प्रभू पर्रेकर रादाबाय मो मनोहर प्रभू वेल्लेकर शांताराम विश्वनात पै खोत अनंता नर्सिंहा प्रभू चोडणेकर